बैंकमे हमसब जाइ छी लोन लै लए ओना तऽ अमीर आदमीसबके तऽ तुरन्त लोन दऽ दै छै बैंकवला हमरासबके बहुत कहैए हे ई ला पैन कार्ड ला फलाँ ला चिल्लाँ ला आधारकार्ड ला हे ई ला एकाउन्ट ला हमरसबके चप्पल घिस जाइए बैंक आओर घर दौड़ दौड़के आओर ब्लॉकोसब दौड़ाबैए खूब खन ओकरालग जो खन ओकरालग जो उसके पास हे एना करू हे ओना करू तकर बाद जे छै हमरासबके बहुत चप्पल घिस जाइए तकर बाद हमसब बहुत बैंकसँ परेशान भऽ जाइ छी कखनो काल तैओ हमसब सर सर कऽ कऽ कामसब करबेलहुँ कोना कोना कऽ कऽ तऽ लोन तोन नहि मिलैए हमरासबके तऽ अहाँसब जेना करबै तहिना हेतै